जेन्ना एक भुरगें जल्मा येता ताच्या पयल्या वर्सा जायत्यो अश्यो विधी आसात ज्यो आमी करतात ह्यो विधी म्हणल्यार शुद्धीकरण करण करप होम घालप मागीर आमी सुयेर पाळटात सुयेर म्हटल्यार थोडे विशिश्ट दीस आसा जेन्ना आमकां देवकार्य करपाक मेळना असो आमी सुयेर पाळटात ताचे उपरांत घरांत होम घालतात तेंच तरेन पाठांचे वाचन करतात अशें तरेन जायत्यो अश्यो गजाली आसात ज्यो आमी एक भुरगें जल्मा आयलें उपरांत करतात आनी ताचें उपरांत आमी ताचे खातीर कपडे शिवपाची विधी करता भुरग्याक पायण्यांत घालपाची विधी आसता तीं आमी करतात तेंच तरेन भुरग्याचे नाम करण जाता अश्यो जायत्यो विधी आमी एक भुरगें जल्मा येवन येयल्याउन एका वर्सा भितर आमी त्यो करतात